हमरासबके संस्कृतिमे विवाहके समारोह बहुत विस्तृत अछि एहिमे रौ चाहे कर्ज लऽ कऽ या जमीन बेचिकऽ या उधार लऽ कऽ या अपन जे हुनकर निधि योजना छनि ओहि मोताबिक विवाह सम्पन्न करबाबैके लेल कोशिश कऽ रहल छथि आइकाल्हि तऽ विविध प्रकारके वाद्ययन्त्र जेना डी जे बैण्ड पार्टी सेहो आयोजन भऽ रहल अछि एक तरफ तऽ वर बाराती आओर वधुके परिवार विवाहमे लागि रहल छै तऽ दोसर तरफ एहिमे विशेष कऽ आतिशबाजी सेहो प्रारम्भ भऽ गेल अछि आओर आतिशबाजीमे तऽ बहुत ज्यादा रुपैआके खर्च सेहो होइत अछि लेकिन एहि परम्परामे लोक सँलग्न छथि